کہ میں اس کا مطالعہ کرتا رہتا ہوں اگر مجھے صرف ایک صنف پر ہی کتابیں پڑھنے کا موقع ملے تو میں یہی چاہوں گا کہ میں شخصیت سازی پر ہی